म्हज्या वाठारांत ट्रेवल कंपनी खंयची आसा ती म्हाका याद जायना ढवळीकर ट्रेवल एजंसी म्हण एक फोंड्यान आशिल्ली म्हणजे त्या ढवळीकर ट्रेवल एजंसींतल्यान आमी व्हडलो सो फायदो घेवूना पूण म्हजो मामा केन्नाय मुंबयच्यान येतालो आनी ह्या ट्रेवल एजंसीन वचून ताणें टिकेटी बी काडप इतलें म्हाका खबर आशिल्लें पूण पूण एक सादारण धा वर्सां पयलींची गजाल म्हाका खबर आसा ती म्हणजे धा वर्सां पयली विन्सन ट्रेवल एजंसी म्हण वास्को आसा आनी तांचे कडच्यान आमी भारताच्या भायर वचपाची टूर घेतिल्लो आनी म्हाका हो टूर तांचे कडच्यान घेवन इतलें बरें दिसलें कारण तांणी फक्त एक टूर दिवूना जाल्यार एक नातें जोडलें तांचो म्हणजे जे कर्मचारी थंय आशिल्ले ते इतलो साथ दिताले तुका म्हणजे तुका प्रत्येक कामाक ते मोटीवेट करताले की तुवें खंय वचपा जाय जाल्यार कशें वचपाचें तुका किदें किदें वचपा खातीर जाय पडटलें तुवें बरोबर प्रवासा खातीर वतना किदें किदें सामान घेवचें हें सगळें तांणी आमकां सांगिल्लें इतलेंच न्ही जेन्ना आमी म्हणजे फ्लायटाचेर बसपा गेली तेन्ना थंय जर तुमकां कितें अडचण आयली जाल्यार आमकां संपर्क करात म्हण तांणी स्वताचो नंबर आमकां दिवन दवरिल्लो तितलेंच न्ही जाल्यार थंय गेले उपरांत तुमी वेवस्थीत पावली न्ही हो ती आमकां वोट्सएपाचेर कोल करून विचारताले आमची वेवस्थीत खबर घेताले थंय कितें अडचण आयली जाल्यार सुद्दां एक बेकअप म्हणून तांणी आमकां एक नंबर दिवन दवरिल्लो सो अशें खूब कोचीत खूब कमी प्रमाणांत लोक पळोवपाक मेळटात जे एक आपलो सोयरो खंयतरी भोंवपाक गेल्ल्या भशेन वागणूक दिता आनी ही जेन्ना वागणूक पळयता तेन्ना अश्या ट्रेवल एजंसी कडेन दर फावटी नातें दवरचें आनी खंय तरी टूर करून येवचो अशें प्रत्येकाक दिसता आसतलें जें म्हाकाय बी दिसलें आनी ताच्या उपरांत हांवें तांच्या म्हणजे तांच्या टुर्स एण्ड ट्रेवल एजंसींतल्यान मलेशीया ओस्ट्रेलिया इंगलंड अश्या कांय देशांची भोंवडी केली आनी म्हाका दिसता की तुजो ट्रेवल एजंट बरो आसत जाल्यार तूं स्वता मोटिवेट जाता आनी तुका स्वता कूय अशें कांय भांगाचेर वचून येवचें कशें दिसता